میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے اس لیے کہ کرکٹ ہم وہاں پہ گھر جا کے کالج سے گھر جانے کے بعد میں کرکٹ ہی کھیلتا ہوں کرکٹ ہمیشہ میرا پسندیدہ کھیل ہے کیونکہ میں بچپن سے ہی کرکٹ کھیلتے آ رہا ہوں میں اپنے ساتھی دوست سارے مل کے کرکٹ ہی کھیلتے ہیں کرکٹ بہت اچّھا گیم ہے اس لیے ہم لوگ کرکٹ کو کھیلنا بہت اچّھا سے پسند کرتے ہیں کرکٹ میں شاکنگ بھی بہت ہے اس میں چھکا چوکا سب یہ سب مارنے کا بہت شاکنگ ہے کرکٹ دیکھنے بھی بہت اچھا ہے کیونکہ بیٹ اور بال دونوں کا موقع ملتا ہے اس لیے کرکٹ کو کھیلتے ہیں ہم جب کالج سے چھٹی ہوتا ہے تو جا کے ہم ساتھی سارے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اس کے بعد پلان بناتے ہیں کہ چلو کرکٹ کھیلنے پھر ہم میچ لگاتے ہیں کرکٹ کھیلنے کا بہت شاکنگ ہے ہم سارے دوست کو کرکٹ ہی کھیلنا سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اور میرا گاؤں میں بھی سب کوئی کرکٹ ہی اکثر کھیلتا ہے اس لیے کہ کرکٹ ہی ایک ایسا گیم ہے کہ وہ سب کو پسندیدہ گیم ہے